हम अपने मेम से डांस सीखते हैं उनका नाम अनीता है ओर हम लोगों को डांस भी सिखाती हैं बहुत अच्छी भी हैं बोलती हैं उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है हम लोग जब जाते हैं तो डांस भी सिखाती हैं छब्बीस जनवरी पन्द्रह अगस्त यह सब हो तो इस पर हम लोगों को इश्टेप भी बताती हैं और सब हम लोग अपने से सीख लेते हैं लेकिन जो इश्टेप नहीं आता है वह मैम बताती हैं हम लोगों को और व्यवहार में भी वह बहुत अच्छी हैं जब डांस और जब नहीं सीखना होता है तभी भी हम लोग उनके पास जाते हैं तो हम लोगों से बात भी करती है बहुत अच्छे से बात करती हैं हम लोगों का हाल चाल भी पूछती हैं बहुत अच्छी हैं वह फिर हम लोगों को डांस भी सिखाती हैं जब हम लोगों को कहीं जाना पड़ता है तब वह डांस हम लोगों को सिखाती हैं बहुत अच्छे से कि हम लोगों का डांस बहुत अच्छा हो जब भी राजस्थानी सॉन्ग पर हम लोग डांस करने जाते हैं तो वह हम लोगों को पहले से तैयार करवा देती हैं तुम लोग ऐसे ऐसे डांस करोगी अच्छा तो रहेगा और वह हम लोगों को डांस करने का गाना भी हम लोगों को अच्छे अच्छे से चूज करती हैं जो हम लोगों के हिसाब से हो और अच्छा गाना हो सुनने में भी अच्छा हो और उस पर डांस भी हम लोगों का अच्छा लगे देखने में मतलब कि वह अपने हिसाब से भक्ति सब जैसे भक्ति हो गया गाना यह सब गाना हम लोगों को चूज करके बताती है कि इस पर डांस करो तुम लोग हम लोगों को गाना नहीं समझ में आता है तो उनसे पूछते हैं तो वह बताती है कि इस पर इस पर डांस करोगी तो अच्छा रहेगा और इश्टेप भी हम लोगों को बहुत अच्छे से बताती हैं डांस करके भी दिखाती हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं हम लोगों की मैंम बहुत अच्छी हैं और हम लोगों से भी बात करती हैं तो बहुत अच्छे से बात करती हैं डांस हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाती भी हैं जो इश्टेप नहीं आता है बहुत अच्छे से सिखाती हैं फिर हम लोगों को मतलब जब क्लास चलता है तो एक घंटे हम लोगों के लिए मांग कर वह अलग रूम में हम लोगों को डांस भी सिखाती हैं मेरे हम लोगों के लिए अपना टाइम भी निकलती है कि हम लोगों को कुछ आए और डांस हम लोगों को सीखना हो जब मम्मी मना करती हैं तो मम्मी से भी बात करती हैं मैम के उन लोगों को डांस सीखने दो उन लोगों का डांस बहुत अच्छा भी है डांस भी करना लोगों को पसंद है डांस करने में भी बहुत अच्छी है ऐसे ऐसे कह कर मम्मी को मना भी लेती है फिर अच्छे से हम लोगों को डांस भी सिखाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को जब डांस सिखाती हैं तब वह तो अच्छी लगती हैं वह हम डांस करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को भी सिखाती हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वह सिखाती हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को कोई सिखाने वाला है और हम लोगों से अच्छे से बात करने वाली हैं व्यवहारिक हैं सब उनकी एक छोटी सी बाबू भी है वह भी आती है तो हम लोगों से सीखती है बोलती हैं दीदी दीदी हम लोगों को भी सिखाओ बहुत अच्छा लगता है उसके साथ हम लोग भी खेलते हैं और डांस वह भी सकती है बहुत अच्छी है मेम जी भी अच्छी हैं उनकी बच्चियाँ भी अच्छी हैं रोज़ आती हैं स्कूल में तो हम लोगों को डंसी सब सिखा कर छब्बीस जनवरी और पन्द्रह अगस्त पर वही हम लोगों को डांस भी सिखाती हैं गाना बी बताती हैं कि इस पर डांस करो तुम लोग अच्छा रहेगा यह तुम लोगों का डांस बहुत अच्छा है हम लोगों को भी अच्छा लगता है जो कि मेम जी हम लोगों को डांस सिखाती अपना टाइम वेस्ट करती हैं हम लोगों के लिए टाइम निकालती हैं हम लोगों के लिए इतना कर रही हैं तो हम लोग भी बहुत अच्छा डांस करें जिससे मेम जी का और हमारे घर वाले का नाम भी अच्छा हो कि इसकी बच्ची और इस क्लास की स्टूडेंट डांस की हैं और अच्छा लगे उनको भी कि हम लोग मेहनत किए हैं तो लोग भी मेहनत करके हम लोगों का नाम भी करी है हम लोग जब जीतते हैं तो मेम जी और सर जी को बहुत अच्छा लगता है जब वह सिखाती हैं तो उनको लगता है कि जब जीतेंगे तो हम लोगों का भी अच्छा रहेगा ना